एक बेर एहन भेलय जे दू सए लीटर दूध हम ककरो गछि लेलियै रह हम दूधके एजेन्सी लेने छी अमृतके लेकिन हुनका ओहिठाम शादी रहय ओ शादीमे हुनका दूध समय पर गाड़ी नहि एलय नहि दै सकलियै गाड़ी रस्तामे गड़बड़ा गेलय चूँकि गाड़ी बरौनीसँ आबय छै ओकर बाद बारह बजे हमरा पता लगैए जे गाड़ी एक्सीडेंट कै गेलैए आ शादी काल्हि छियै तऽ हम ओहि परिस्थितिमे ओ समय हमरा याद पड़यए कि ओहि परिस्थितिमे हम चौआलिस रुपैआ लीटर दूध रहय लेकिन ओ शादी के दुध रहै तहि दुआरे हम ओहिबेर याद पड़य यऽ जे हम टेम्पू लएकऽ सहरसा जाइके सभ काउण्टरसँ पच्चीस लीटर पचास लीटर सए लीटर दू सए लीटर दूध किन कऽ सात सए लीटर दूध हम दू रुपैआ ज्यादा दैकऽ लेकिन हम नओ बजे रातिमे पहुँचलहुँ ओ समय हमरा याद पड़य यऽ जे ततेक परेशानी भेल रहय लेकिन हम समय पर हुनका दूध दैके ओ काजके पूरा केलहुँ